मां पहिरियों हिकु ऑनलाइन ऐप ते वेंदमि जिते मां हिक सुठी जोरी लेगिंस व ॾिसी करे उनखे क्लिक करे दॿाए करे बटण खे उहो कारो रंगु पसंदि करे ऐं उनखां पोइ पंहिंजी साइज़ विझंदमि एक्स एल पसंदि करे मां उहो वठंदमि ऐं पोइ मां उनखे पर्चेज़ में विझी करे ऐं मां उनखे पसंदीदा पंहिंजी माप ॾेई करे वठंदसि